म्हाका इनडोर खेळ खेळपाक खूब उमेद हांव खूब खेळ खेळटा जशें की लुडो कॅरम स्नेक एंड लॅडर चॅस आनी खुबश्यो गेमी कित्याक तर म्हाका भायर सरपाक त्रास पडना आनी पावस येयल्यार हांव भिजपाक शकना घरांत तर म्हाका सुशेगाद खेळपाक मेळटा कसले त्रास जायनासतना वताक करपना घाम सुद्दां येना आनी हांव म्हाज्या हांव खेळटा तेन्ना म्हज्या भयण भावा वांगडा खेळटा आनी म्हज्या मनाक खूब बरें दिसता आमी खूब हांसून हांसून हांसून खेळटा आनी तीं जेन्ना हारता तेन्ना म्हाका खूब खोशी जाता